जी हाँ मैंने तैराकी सीखने के लिए कई लोगों की मदद की है मैंने तैराकी में तैराकी कोच का काम भी किया है और जब हमारे कॉलेजों में फंक्सन होते हैं तो हमें तैराकी सिखाने के लिए हमारे प्रिंसिपल के द्वारा बोला गया तो जब भी कॉलेज में नए लड़के तैराकी सीखते हैं तो हमें उनका कोच बनाकर उन्हें तैराकी सिखाने के लिए हमारे प्रिंसिपल द्वारा बोला जाता है तो हम उनको तैराकी सिखाने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं एक बार मैंने एक बच्चा था वो डूबने जैसी स्थिति और कठिन परिस्थिति में पहुँच गया क्योंकि वह तैराकी करना जानता नहीं था और वे गहरे पानी में बिना किसी से बोले ही कूद गया तो जब वह कूद गया तो किसी को पता नहीं था लेकिन अचानक से मुझे पता चला तो वह डूबने वाला था तो ऐसी कठिन परिस्थिति में मैंने उसको वहाँ से निकाला और उसको बाद में समझाया कि इस तरीके से हम कठिन परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाते हमें पहले तैराकी सीखनी है उसके बाद में गहरे पानी में कूदना है जी हाँ मुझे ऐसी कठिन परिस्थिति में कई बार मौका मिला है मदद करने का